کھانا پکانا ہمارا بہترین مشغلہ ہے اور ہم بہت شوق سے اس کو پکاتے ہیں ویسے ہمارے یہاں کوئی وہم نہیں ہے بلکہ ہم تو وہم سے دور رہتے ہیں ہاں کچھ پکانے کے طریقے ہیں جیسے مٹی کا چولہا اور مٹی کا برتن جو آج جو آج بھی ہمارے علاقے میں پایا جاتا ہے